एक नवजात शिशु के पहले वर्ष में बहुत सारे संस्कार होते हैं और बहुत सारी प्रक्रियाऍं होती हैं जैसे प्रथम छः दिनों में उसके वर्ष उसके जन्म लेने के छः दिनों के बाद उसे दिया दिखाया जाता है जिसे दिया दिखाना बोलते हैं यह पहली बार होता है जब बच्चा कुछ चीज़ देखता है या कुछ रोशनी देखता है यह रोशनी वह देख पाता है दिए की रोशनी इसलिए इसको दिया दिखाना बोलते हैं उसके बाद एक वर्ष के अंदर नामकरण भी किया जाता है जिसको हमारे क्षेत्र में चौक कहते हैं चौक परहुन इसमें बच्चे का नाम रखा जाता है बच्चे की माँ माँ के परिवार से सभी लोग आते हैं उसके लिए बहुत सारे कपड़े खिलौने और ये सब लेके आते हैं नाच गाना होता है सभी लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं बच्चे के नामकरण को और खाना पीना सब हो जाता है और इसके बाद कार्यक्रम होता है मुंडन मुंडन होता है बच्चा जब छः महीने का हो जाता है तो छः महीने या एक साल के अंदर तब उसका मुंडन होता है मतलब उसके बाल पूरे काट दिए जाते हैं ताकि दोबारा से बाल बढ़ सके और घने आ सकें इसे मुंडन कहा ताता है इसमें और भी पूजा वगैरह होती है उसके बाद एक कार्यक्रम होता है जिसमें बच्चे को खाना खिलाया जाता है छः वर्ष तक बच्चा माँ का दूध पीता है और उसके बाद वह उसको छः महीने के बाद कुछ खाना खिलाया जाता है चखाया जाता है जिसको चखाना बोलते हैं और ये इसमें पहली बार बच्चा कुछ खाता है तो यह एक तरह का संस्कार है जो नवजात बच्चे के साथ किया जाता है